बहुत सुन्दर हम तऽ यात्रा जहन पैदल करै छी पैदल यात्रा करऽके लेल जहन हम तैयार अइठमासँ निकलै छी घरसँ पैदल यात्रा करै छी रास्तामे जङ्गल झाड़ पहाड़ सब रङ्गके रास्ताके तय करै छी आओर रास्ता तय करैत जहन सूर्यास्त होइ छै तऽ ओइठाम जे छै से जे सुन्दर नजारा देखऽके मिलैये एहन सुन्दर नजारा हमसब जतेक मतलब गाड़ीसँ नहि देख पबै छी ततेक पैदल यात्रा करऽमे देखाइ दैये पैदल यात्रा हमसब जगह जगह प्रोग्राम भी करै छी गाँव घर देहात ई सबमे सेहो जाइ छी आओर बाहर सेहो जाइ छी अमृतसर भी जाइ छी लुधियाना जाइ छी हरियाणा पंजाब बनारस गुजरात सब जगह जाइ छी रास्तामे पहाड़ सेहो भेटैये जङ्गल झाड़ कहीं कहीं पैदल यात्रा करै छी जाहिमे जङ्गल झाड़मे काँट कूटपर सेहो जे छै से लात पड़ि जाइए ई सब दर्दके सहन करैत भगवानके सेवामे हमसब लागल रहल छी मिथिला भाषामे हमसब मैथिली कीर्तन गबै छी भगवानके बिवाह लीला अइ प्रकारेण जे छै से एक एक महीना सवा सवा महीना हमसब जाकऽ कतौ जग करबाबै छी जगह जगह जाकऽ हमर सबके इएह अभिप्राय रहैये जे भगवानसँ नेह जहाँ तक मैथिली भाषाके पहुँच भऽ पबै तै ठाम तक हमसब मैथिली भाषाके पहुँचाबैके कोशिश करै छी अहि बीचमे कोऑर्डिनेटर साहब सब सबसँ मुलाकात भेल राजीव जीसँ मुलाकात भेल चन्दन जी सबसँ मुलाकात भेल सब गोटासँ मुलाकात भेल सब गोटा कहलिन जे हमरा सबके सहयोग करू हमरा सबके ई भाषाके उत्थान हमसब करऽ जा रहल छी आठम सूचीमे नाम छै लेकिन कतौ अइ चीजके नहि देख पबै छियै तऽ अहाँ ई मैथिली भाषासँ मैथिली आवाजमे किछु अपना भाषामे किछु बजियौ ताकि हमसब उपर तक अइ भाषाके पहुँचा सकी ई अरिपन अरिपन फाउंड जे ई चलि रहल अइ ई बहुत सुन्दर हमरा सबके नीक लागल देश विदेश सब जगह ई भाषा पहुँचऽके चाही सब गोटाके सब लोकनिके अइमे उद्देश्य रहऽके चाही जे हमसब मैथिली भाषाके प्रयोग करी जहाँ भी रही तहाँ मैथिली भाषाके उत्थान होइ मैथिली भाषा अपने नहि समझिके दोसरके समझाबी दोसरके सीखाबी इएह हमरा सबके प्र